आं ओरैनो मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनो आङो बेजों लोगोसे स्टेज प्रग्रामबो खालामो लोगोसे क्लासिकेल मेथाइफोर रोजाबनो मोजां मोनो मेथाइनि बेलायाव जुदि बुङोब्ला आं बांसिन बर' मेथाइ रोजाबो आरो बेजों लोगोसे हिन्दी थायो आरो गुबुन गुबुन रावफोर मेथाइ आं रोजाबनाय जायो क्लासिकेल मेथाइनि बेलायावब्लाथाय पियर क्लासिकेलखौ बुं लोगोसे गाजाल्स आरो लोगोसे किसुमान सेमि गाजाल बा सेमि क्लासिकेल मेथाइफोर बेफोरखौ आं रोजाबो आं हिन्दी मेथाइनि बेलायाव बांसिन गोजाम मेथाइखौ मोजां मोनो बे गोजाम मेथाइआव पुराना जि जोंहा नाइन्टिन एइटिस बा सेभेन्टिसनि जोंहा क्लासिकेल मिउजिक दङ बा सेमि क्लासिकेल मेथाइफोर दङ गाजालफोर दङ बेफोरखौ आङो खोनासंनानै रोजाबनानै मोजां मोनो बेजों लोगोसे आं गिटार दामनानै मोजां मोनो गिटारजों लोगोसे मेथाइ मडार्न मेथाइ खनफानो मोजां मोनो लोगोसे मडार्न सिंगार्स जेरै अरिजित सिंह बा जोंनि कुमार सानु बा सनु निगम बा जोंहा आरो गोबां दा जुबिन नौतियालमोन दङ बिथांमोनखौबो आङो खोनासंनानै मोजां मोनो आरो बिथांमोननि मेथाइफोरखौ आङो रोजाबनानैबो मोजां मोनो बेजों लोगोसे पुराना मेथाइखौ जुदि बुङोब्ला आवगोलनि मेथाइ बुंब्ला जोंहा हिन्दी मेथाइआव जोंहा किसर कुमार दङ महम्मद रफि दङ लटा मंगेशकार दङ आसा भस्ले दङ बिथांमोननि जि मेथाइनि गथन बेखौ जों खोनानानै मोजांसिन मोनो आरोखि आरो बेखौ रोजाबनानै मोजां मोनो मानोना बिथांमोननि जि सुर होनायमोन बे सुर होनाय मेथाइफोरा माने गासैनिबो गोसोआव हाबनो हायोमोन बेजों लोगोसे एसामिस कालचाराव बा एसामिस रावआव आं जुदि बुङोब्ला जोंहा आवगोलनि जि बिग्रायारि मेथाइ रोजाबगिरिफोर दङ जेरै दा बिष्णु प्रसाद राभा बा ज्यति प्रसाद आगरवाला बा बेजों लोगोसे भुपेन ड भुपेन हाजरिका आरो बेजों लोगोसे जोंहा पारबति प्रसाद आरो जोंहा जयन्त हाजरिका बिथांमोननि मेथाइफोरा जोबोद खोनासंथाव लोगोसे जोबोद माने गोसो मुहि होयो आरो बेजों लोगोसे जोंखौ माने मा गोदोनि जि जालांनाय जाथायफोर बा जेरै जांख्रिथाय खालामदोंमोन बेफोरखौ जोंखौ माने मा गोसोखांहोयो बा जोंखौ माने सानहोनो हायो आरोखि दा बेजों लोगोसे दानि जोंनि बर' जोंनि सिंगार्सफोरनि मुङाव जों लायोब्ला जोंहा बिग्राय ब्रह्म दङ बिथाङा जोबोद गोदोनिफ्रायनो मेथाइ रोजाब बोदों दासिमबो बिथाङा दिहुनबाय दङ जोंहा आब' सुलेखा बसुमतारि दङ ओमफ्राय गौतम दङ दा बेजों लोगोसे गोबां माने मेथाइ रोजाबगिरि दं जेरै रजनि सर्गियारि बिथांमोना माने हारिनि थाखाय गोबां मेथाइ खनबोदों हारियारि मेथाइ खनबोदों लोगोसे माने मा मडार्नबो खनबोदों आरोखि बेजों लोगोसे जोंहा ओनसोलाव दङ बिके महन थाकुरियामोन दङ बिथांमोनाबो गोबां माने जेरै थुंग्रि केसेट बानायदों दा बेफोर मेथाइफोरा जोंनि जांख्रिथाय आरो सोमावसारनायाव जेरैबायदि माने जोंहा सिटुवेसन जादोंमोन बा जोंहा जेरै थासारि जादोंमोन बेफोरखौ फोरमायो बा दिन्थियो आरोखि बे मेथाइखौ जों खोनासङोब्ला जों माने गोदोनि जे जालांनाय जाथायफोरखौ जोङो मोन्थिनो हायो आरोखि दा बिग्राय ब्रह्मनि मेथाइफोरा बिनिया मडार्नबो जायो प्लास सेमि क्लासिकेल जायो लोगोसे माने मा बिथांनि जि गोदै गारां बेखौ अरायबो माने खोनासंबाय थानो लुबैयो आरोखि स' बिथांमोनजोनो जोङो आङो दिनै इन्सपायार जाबोदों लोगोसे माने मेथाइ रोजाबनो आवगायबोदों बा मोजां मोनबोदों आरोखि